जोंनि ओनसोलाव दा बुंनो थाङोब्ला जोङो खामिनानै दं भुटान बरडार सेर होननानैहाय जोङो बुंनो हायो दा बेवहाय जोङो खामिनानै दायो जों आलो गोजोन जोङो संसार जोङो जानानै दं नाथाय जोङो खोनानो मोनो गोदो आबै आबौमोननि गेजेरनिफ्राय आरो जारिमिनफोरनिफ्राय जोङो एसे जोङो मोननो हायो जे बै समाव जोंनि बे ओनसोलाव एबा बे जोंनि एलेखाजों जोंनि खाथियाव थानाय जे भुटान नैबे भुटान राइजोआ बेबायदिनो नैबे गासैबो जोंनि बर' एलेखा दायो जों खामिनानै थानाय ओनसोलाव बिसोरो फैनानै बेबायदिनो हाजिराफोर बिसोरो बोखांनानै एबा खाजोना खांनानै बिसोरो लानानै थांनाय नैबेखौहाय जों मिथियोमोन दा बुंनो थाङोब्ला बिसोरनो गासैबो जोंनि नैबै ओनसोलाव बेबायदिनो खाजोना खांनानै आरो बेहायनो बिसोरो खामिफैयोमोन थाफैयोमोन आरो बेयावनो थानानैहाय थाखाबो खांनानै बिसोरो लानानै थाङोमोन नैबेबायदि जोङो मोननो हायो बे सिगांनि समफ्रावहाय नैबे जानाय दा दायो बुंनो थाङोब्ला जोंनि बे भुटाननिफ्राय एसे उनजों जेब्ला जोङो नामायो अब्ला जोङो बेवहाय मोननो हायो बेहाय मोनसे जोंहा मानास रड मोनसे बेवहाय दङ नैबे मानास रड बेवहाय मोनसे मोजां जुदि दायो बेफोरखौहाय बै समावहाय बिबादिनो रडखौहाय मानास रडखौहाय खालामनानै गालांबाय दा नैबेफोरखौहाय बेबादिनो जोङो खोनानोल' मोनो खिन्थु दिनैसिम जोङो बेखौहाय जेबो बेबायदिनो मोजां मोनसे महरावहाय जों मोननो हायाखै दा बेवहाय जोंहा मोनसे समायना मोनसे बेबायदिनो खोनानो मोननाय बायदि जोंहा बेहाय मोनसे बेबायदिनो मानास रड दंमोन होननानैहायल' जों बेखौहाय मोननो हायो आरो बिनि एसे लामाजों जेब्ला जों नायो बेवहाय जोंहा मोनसे बेबायदिनो बिमा दै आइ रिभार नैबेखौहाय जोङो बहाय मोननो हायो गोदोनि समावहाय नैबे आइ रिभारा मोनसे दंग' दंग' बायदिल' नैबे मोनसे जामफैबायदिल' नैबेयो दैआ फैयोमोन जेब्ला बेबायदिनो बे दैआ हाजोनिराय एबा भुटाननिफ्राय जेब्ला दैफ्रा नामायबोबाय थादों एबा बेबायदिनो हगारहरजाबाय थादों आरो बियो बेबायदिनो दंग'निफ्राय बेबायदिनो गुवारसिन बेबायदिनो बिमा बेबायदिनो दै बादिनो बियो मा होनो महर लाबाय एबा गिदिद बेबायदिनो खुरखा जोबनानै खाथि खाला थानाय माखासे गामिफोरखौ खुरग्लुंजोबनानै खुरखाजोबनानैहाय बियो मोनसे बेबायदिनो गुवार बेबायदिनो मोनसे महर लानायखौहाय जोङो मोननो हादों दा नैबेयावहाय बुंनो थाङोब्ला बै समावहाय जोंनि बे एलेखा एबा बे ओनसोलनि मानसिफ्रा बेखौहाय माहोनो बे बिमा दैखौहाय बेबायदिनो आथिंजों बारनानैहायनो बेबायदिनो बाजार जाफैनाय आरो माखासे हान्थामेला माखासे अफिसफ्राव थांनाय नैबेफोरबायदिनो खालामनाय जायोमोन आरो गथाइ बे बिमादैआ बेबायदिनो बुंनो थाङोब्ला खासि खासि जि रज'यो जि बिफां बे बिफांजोंनो बियो खोबजानानै थानाय मोनसे बेबायदिनो बिमा दै बेफोरबायदि महरावहाय जोङो मोननो हायोमोन दा नै बेफोरो दा बै समावहाय बेफोरबायदि खासि बिफांजों बुंबबनानै थानाय आरो बेबायदि गोबां खस्थ' जानाय समाव दै दैज्लांनि समावहाय बेबायदिनो अखाफोर थिखोना हायोब्ला जोङो बेखौ बारनो हाया आरो बेबायदिनो थांनानै जोङो माबा मोनसे गोनांथार खामानि फोरनि थाखाय जों मावनो हायि नै बेफोरबायदि अब'स्था जों जोंनि गेजेरावहाय जों मोननो हादों खिन्थु दायो जोङो बुंनो हायो दा नैबे जि बिमा दै नैबे बिमा दैआ दायो एसे जोंनि ओनसोलाव दा नैबे मोनसे दालां महरावहाय दा बानयजागासिनो दङ आरो जुदि दालाङा जुदि कमप्लिट जायोब्ला जों गोदोनि जि गोललै दंग' बायदि माहोनो दंग'मोन दा बियो देरनानैहाय गुवार बेयावनो खुरखाजानानै बिमा दै जाबाय आरो गोबां हान्थामेलानि थाखै खस्थ' खालामनानै गोबां बेबायदिनो समस्याफोर जानानै थांनायखौहाय जों मोननो हादों दा नाथाय नैबे दायो नै दानि समावहाय दा नैबेखौहाय जोंनि सरखारा सेन्ट्रेल सरखारा गोनांथि नुनानै बेखौ दा दालां बानायबाय थानायखौहाय जों मोननो हादों निसय बियो जायोब्ला निसय जोंनि बे ओनसोला एसेब्लाबो जों जोंनि बर' बर'फ्रा बेबायदिनो हान्थामेला खालामनाय आरो जोङो माखासे बेबायदिनो गासैबो मावनांगौ दांनांगौ जोंनि बेबायदिनो अफिसाव थांनाय माखासे मावनांगौफ्रावहाय जों बेबायदिनो साबसिनै जोङो सहाय खालामलायनो आरो बेबायदिनो जोंनि समाजाव एबा जोंनि ओंसोलावहाय बेबायदिनो गाहामै डेभेलप जों खालामनो हागोन होननानैहाय आङो बेखौहाय सानो